हाँ शुक्ला स्वीट्स हाउस से बोल रहे हैं बोलिए हाँ तो हमारे पास मिठाई के रेट चार सौ रुपये से एक हजार रुपये तक की मिठाई के रेट हैं रसगुल्ला तीन सौ रुपए किलो

बीस किलो रसगुल्ला लेकिन लेकिन मैडम पहले आप ए कुछ एडवांस जमा करिए हमारे पास क्योंकि आडर हम ज आडर हम जभी लेते हैं जब हमाए पास एडवांस राशि आ जाती है या तो ऑनलाइन आप डिपाजिट करें या केस करें जैसा भी आपको लगता है पहले रेट सुन लीजिए तीन सौ रुपए किलो रसगुल्ला और आपको क्या चाहिए हाँ काजू कतली चार सौ रुपए किलो

रसगुल्ला कितने बीस किलो और काजू कतली कितना बीस बीस किलो दोनों हाँ पैकिंग कर देंगे हमारा सर्वेन्ट घर तक देगा आपको सप्लाई कर देगा पता नोट करा दो आप

ठीक नोट कर ले रहे हम ठीक हाँ ठीक हाँ ठीक हाँ ठीक ठीक पहुंच जाएगा आपका